हमरा तऽ सादा भोजनमे भात दालि आओर भुजिआ नीक लागैए आओर भात दालि चोखा नीक लागैए आओर लेकिन मीटो खाइमे नीक लागैए मौस तऽ ओ तऽ हमरा घरमे नहि बनैए ओकरा लेल बाड़ी झाड़ीमे जाकऽ खाइ पड़ैए कियाकि गोसाईं रहै छै तऽ ताहि दुआरे नहा सोनाके आबै पड़ै छै अङ्गना ताहि दुआरे जे छै मुर्गा उरगा घरमे नहि मँगा सकै छी तऽ ओकरा लेल जे छै बाड़ी झाड़ीमे या दोस्तके घरपर जाकऽ पार्टी करै छी तऽ ओहिमे जाकऽ हमसब खा सकै छी ओसब बड़ नीक लागैए मुर्गा खाइमे आओर मौसो खाइमे लेकिन सादा भोजनमे तऽ भात दालि चोखा आओर दही चूड़ा भऽ गेल आओर जे छै दही चूड़ा भऽ गेल आओर बस इएहसब अइ सादो भोजन नीक लागैए